جی بھائی آپ کون جی بھائی جی بھائی ہمارے یہاں پر آپ کو بہترین ڈسکاؤنٹ کے ساتھ میں آپ کو سب اسٹیشنری سامان مِل جائے گا بھائی آپ کو بھائی آپ کو اے ٹو زیڈ ود بیسٹ پرافٹ کے ساتھ میں آپ کو مِل جائے گا بہتر ڈسکاؤنٹ بھی آپ کو مِل جائے گا تھرٹی اور فورٹی پرسینٹ کا جی بھائی وہ بھی مِل جائے آپ کو جی بھائی بھائی آپ کو میں بتانا چاہوں گا آپ کو ہماری شاپ پر ہر ایک سامان مِل جائے گا اور وہ سامان ایسا سامان جو پورے شہر میں ہی ہم پرووائڈ کراتے ہیں اور بہتر ڈسکاؤنٹ میں ہم آپ کو دیں گے جو ہول سیلنگ میں دیتے ہیں وہی ہم آپ کو دے دیں گے سامان جی بھائی وہ بھائی وہ سکسٹی پرسینٹ پہ آپ کو سیکنڈ ہینڈ بکس مِل جائیں گی اور اُس بکس کی آپ کو یہ ہے کہ آپ پڑھیے اگر آپ کو پڑھنے میں نہ مزہ آئے یا نہ پسند آئے تو اُس کا آپ کو واپس بھی ہو جائے گی بھائی ہماری دُکان تو شام کے سات بجے تک کُھلی رہے گی آپ کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں صُبح دس بجے سے شام سات بجے تک یہ بھائی آپ شاہ جہاں پور میں آ جائیے گا شاہ جہاں پور میں آ کر آپ کال کر لیجیے گا شاہ جہاں پور میں آپ چار کھمبا پر آ جائیے اور آپ کو وہاں سے میں کسی کو ہینڈل کروا لوں گا کسی سے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک جی بھائی جی بھائی آئیے بس